ایک بار میں نے اپنے گاؤں میں سرسوں کے کھیت میں ایک تصویر کھنچائی تھی جو کہ بہت اچھی آئی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی اس طرح کی آج تک میری کوئی تصویر ہی نہیں کھنچی جس طرح کی وہ تصویر آئی تھی اور لوگوں نے بھی کافی تعریف کری اس تصویر کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے دیکھی بہت سی تعریف کری کہ تصویر بہت اچھی ہے اور تصویریں تو میری بہت ساری ہیں لیکن لوگوں نے زیادہ اس پہ توجہ نہیں کری اس کو اچھا نہیں بتایا ان تصویروں کو اچھا نہیں بتایا لیکن اس سرسوں کے کھیت میں ایک کھنچوائی ہوئی تصویر کو لوگوں نے بہت اہمیت دی بہت تعریف کری اس کی اور سرسوں کا کھیت پیلے پھول اور ہریالی بھرے موسم کی تصویر تو لوگوں کو بہت پسند آئی اسی لوگوں نے بہت تعریف کری اس کی اور